میرے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا بہت ضروری ہے کیوںکہ اس زبان میں جو مٹھاس ہے اور جو ایک چاشنی ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس زبان میں اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں یا کچھ سکھائیں تہذیب سکھائیں تو اس زبان کا استعمال بہت فائدے مند ہوتا ہے جیسے اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹیں تہذیب سکھائیں تو اس انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ کام نہ کریں یہاں آئیں وہاں جائیں ادب کے دائرے میں تو اس سے ایک اس سے بچے پہ ایک اثر پڑے گا کہ ہمیں بچ بڑوں کی عزت کرنی ہے ان کا ادب کرنا اس زبان میں ایک ادب جھلکتا ہے اس لیے ہمیں یہ زبان اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے